भारत गॅस म्हजो आवडीचो कारण सांगिल्ले प्रमाण सतरा के जी ताचो वेट आसता आनी तो बरो जळटाय बी आनी सवायूय मेळटा सो हांव मांगतां की तुमी सगळीं बी घेयात म्हूण